साढ़ी गौरमैंट ऐ ना ओह् बड़ा जेह्ड़ा प्रमोट करदी फुट बाल खेलने ई जां फिर सानू कोई बी स्पोर्ट ऐ बड़ियां सानू अप्परचुन्टियां दिंदी जियां साढ़े सांबा स्टेडियम ऐ बस उत्थें जाना में कल बी जाना में दो त्रै दिन हून मैं जा ना में लगातार जा ना में स्टेडियम खेलन ठीक ऐ फुट बाल खेलो मेरी मेरा ते फेवरट गेम ऐ फुट बाल ठीक ऐ इंप्रूव जिन्ना इंप्रूव होई सकै में ओह्दे च अपने आप गी ओह्दे च करना होन्ना ते कन्नै जिन्ना मज़ा अज्ज में करी सकनां जिन्ना खेलना चाह्न्नां में खेली लैन्ना होन्ना ठीक ऐ बड़े सारे जी जनें होंदे मेरे कन्नै बड़े दोस्त होंदे जेह्ड़े जांदे कन्नै मेरे ठीक ऐ खेलने आस्तै ते में सवेरे जन्ना होन्ना कोई पंज बज़े जन्ना होन्ना ते में दस बज़े आन्ना होन्ना स्टेडियम दा उद्धरा खेली खुलियै जे एह्दे कन्नै केह् होंदा फुट बाल खेलने कन्नै केह् होंदा साढ़ी न फिजीकल बाडी बी पूरी फिट्ट रौंह्दी ऐ कन्नै मज़ा ते मजा बी बड़ा औंदा ऐ गेम ऐ इंट्रनैशनल गेम ऐ बाह्र बी खेली सकदे अस कि साढ़े नैशनल खेले दे में बड़े मैच खेले दे में जे अस कुतै में ते इयां इस बारी स्लैक्ट नी होएआ पर जेल्लै जे बंदा स्लैक्ट होई जा तां ते तरी जंदा ना ठीक ऐ पर खेलना चाहिदा जिन्ना होई सकै गोरर्मैंट ने सानू प्रोवाइड करा दी ऐ एह् चीजां गौरमैंट ते सानू ग्राउंड बी बना दी ऐ साढ़े आस्तै करा दी ते ऐ पर अस साढ़े इद्धर दी जेह्ड़ी ऐ ना ओह् सफारशी कम्म बड़ा चलदा पर जे स्हेई कम्म होऐ ना ओह् इद्धर अस बड़े जने खेली सकनें बड़ी इद्धरा दा बी बंदा बड़ी अग्गै तक पुज्जी सकदा बाह्र दे देशें च ते निक्की निक्की टीमां गै बनी दियां उ'ऐ इन्नी शैल शैल टीमां बनी दियां पर साढ़े देश च इ'न्नियां बनी दियां नी हैन ते साढ़े देश च होई जाए न इत्थें बंदा ना बड़ा किश करी जंदा जे थोह्ड़ा बौह्त बी इ'यां होई जाए ना कि उद्धर कि मतलब भेदभाव खत्म होई जाए ते सफारशी कम्म खतम होई जाए ते बंदा न बड़ा गै अग्गें तक पुज्जी सकदा जिस जियां साढ़े इंडिया दा स्पोर्टस इ'न्ना बद्ध नी जंदा पर जे कोई करी जाए ना ते ओह् फिर बड़ी अग्गें तक पुज्जी सकदा ते जे कोई अग्गे पुज्जी जा ना पुज्जी गेआ ते फिर उसी कोई इ'यां आक्खी नी सकदा कि बड़ा बिच्च पुज्जने आस्तै सानू ठोकरां बड़ियां पौंदियां बिच्च जे तुस इक बारी उप्पर जाओ तुस डिग्गने जरूर होन्ने खल्ल पर जे इक बार होई जाए न उप्पर फिर तुस डिग्गी आक्खी नी सकदा तोआनू जे तोआनू मैह्नत करा दे ओ ते तुसें करदे रौह्नी चाहिदी फिर तुसें रुकना नी चाहिदा